मैथिली भाषा जे अइ से उत्तम भाषा अछि एहि लऽ कऽ यदि अहाँके प्रयोग करबै सरकार अहाँके एहि ढङ्ग सँ प्रिफ्रेंस देथिन तऽ हरेक काज ऑफिशियल पढ़ाइ लिखाइ अऽ सी ओकर अहाँ शिक्षक बनि सकै छी प्रोफेसर बनि सकै छी आ कोनो जे चाहे ओ ऑफिससँ कोनो अथी छथि एस पी छथि कलेक्टर छथि जे किछु छथि इन्जिनियर छथि एहि भाषामे अहाँके ओ अहाँ कए सकै छी भाषा कोनो खराब नहि होइ छै तऽ मैथिली जे भाषा जे छै से उत्तम भाषा छै ई अहाँके संस्कृतेसँ इहो निकलल छै भाषा बहुत उत्तम भाषा छै संस्कृत अहाँ सभ किछु कए सकै छी अहाँके एहि मे अहाँके इतिहासो के आधुनिक समयमे जे छै जे कोनो छै तऽ ओ सभ अहाँके अएहिमे भेट जायत मैथिली कोनो अथी नहि छै खराब भाषा नहि छै बहुत नीक भाषा छै एकरा अहाँ करियौ ने एहिसँ अहाँ इन्जिनियर बनि सकै छी डॉक्टर बनि सकै छी अहाँके एस पी कलेक्टर जे चाहबै सभ एहिसँ हेतै भाषा छियै ने तऽ भाषामे अहाँके ओ ओहि ढङ्ग सँ अहाँके अथी जे ओकरा प्रोत्साहन करबै तऽ सभटा हेतै एहिसँ भाषा तऽ कोनो खराब नहि छै भाषा तऽ बहुत मातृभाषा छै जेना हमसभ बजै लिखै बजै छी आओर लिखै छी ओहिना हरेक चीजमे जे छै से ओ कए सकै छी हम हमरा मैथिलीमे सभ काज हम कऽ सकै छी लेकिन जहन अहाँ सभ प्रोत्साहन दबै गवरमेन्ट जे संस्था ई सभ जे एकरा प्रोत्साहन दबै तखन ने बढ़तै आ जकरा अहाँ दबा देबै तहन तऽ ई दबले रहि जेतै ने तऽ भाषा कोनो खराब नहि होइ छै ताहिमे मैथिली भाषा हमरा सभके लेल तऽ बहुत उत्तम भाषा अछि एहिसँ तऽ हम नीक भाषा बुझिते नहि छियै ताहि लऽ कऽ मैथिलीके पर जादे जोर होयबाक चाही इएह बात छै भऽ गेलै भऽ